نوزائیدہ بچوں کو صفائی ستھرائی میں رکھنا چاہیے ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے ان کو سردی سے بچانا چاہیے اور ان کو بہت ہی صاف ستھرا رکھا جائے اسلئے کی ان کو کوئی بیماری نہ لگے ان کو کوئی گندگی نہ لگے بچوں کا بہت خیال رکھیں